शिक्षण क्षेत्र की म्हळ्ळें की ना तातूंत वाचनाक खूब म्हत्व आसा वाचन वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचें आसता वाचन हें आमकां न्यान वाडोवपाचें एक बरें सादन म्हुणू आमकां उपयोग करपा शकता ज्यो ज्यो गोश्टी आमी आमच्या अभ्यासांतल्या आमी किंवा जिवनांतल्या आमी विसरल्यात त्यो सगल्यो गोश्टी पुस्तकांतलें माध्यमांतल्यान म्हटल्यारच वाचनांतल्या माध्यमांतल्यान आमी त्यो परत जिवीत करूं शकता आनी तेजो भरपूर लाभ आमकां मेळटा वाचनान आमची स्मरणशक्ती पण वाच वाडटा वाचनान आमच्या जिवनाक जीं जीं जिवनांतलीं क्षेत्रां आसात म्हळ्ळ्यार शैक्षणीक क्षेत्र आसा आरोग्याचें क्षेत्र आसा कुक्विंगाचें एक क्षेत्र आसा ज्ञान दिवपाचें क्षेत्र आसा सायन्साचें एक क्षेत्र आसा म्हळ्ळ्या विज्ञानाचें एक क्षेत्र आसा त्या सगले क्षेत्राचें द्यान आमकां वाचनांतल्यान मेळटा आमी आतां वाचन हें पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान पयलीं करताले आतां मोबायल आयल्यात इंटनॅट आसा त्यानंतर आमची युट्यूब आसा गुगल आसा ह्या सगल्या हातुंतल्यान वाचनातलें आमकां जो जो विशय जाय तो विशय क्लीक करप किंवा पुस्तका हाजो एक पेज ओपन करतर टॉपीक ओ ओपन करप आनी तें वाचप वाचले कारणान आमकां तेजो लाभ आपल्या जिवनाक किद्याक आपल्याक किदें जाय पडटा जिवना मद्धे तो टॉपीक हांवेन निवडप आन् तेजें वाचन करप सो दॅट आमकां त्या वाचनाचें म्हत्व आनी आमकां जाय तें जशें आमकां खाद्य भूक लागले नंतर जेवण मेळटा तशेंत ज्ञानची प्रकारची एक भूक आमच्या भूक लागता आनी त्या प्रमाणे आमकां तें न्यानाचें जेवण आमकां आमच्या मेंदवाक मेळटा आमच्या शरिराक मेळटा वाचनांतल्यान आमकां आसा आरोग्य सुदारपाक मेळटा समजा आमचें आरोग्य बिगडलें आनी तें आरोग्याचें पुस्तक घेतलें उदारणा एक युवाचें पुस्तक घेतलें तें आमकां योगासन करचे पडटात प्राणायाम करपा जाय तो खंयची योगासन खंयच्या रोगा खातीर बरें खंयचो प्राणायाम खंयच्या योगा रोगा खातीर बरो आपल्या शरिराच्या वेग वेगळीं इंद्रिया जीं आसात त्या वेग वेगळ्या इंद्रियां स्वस्थ रावपाक तेजें आरोग सुदारपा खातीर खंयची पूण प्राणायाम करता योगासन करत्लो कश्या प्रकारचें खावोप खात्लो विटॅमिन्स मिनरल्स जी चिक् आमी वेग वेग प्रकारचें जें जेवण प्रकारचें आमी जेवतात ती जेवण आमी कशें प्रकार घेवचें हें सगलें वाचनात्या माध्यमांतल्यान आमी आतां करतात इवन आमी एक ग किचनान जर राबणारी सौभाग्यवती आसा किंवा बायल मनीस जी आसा किंवा दादलो मनीस जो आसा रांदचे पयली समजा एक तेका कसले रेसिपी कळना कसलो एक प्रॉडक्ट डीस करपाक कळना तर पुस्तकाचो आदार घेवन नॅटाचो आदार घेवन गोगोलाचो आदार घेवन युटुबाचो आदार घेवन तेजें वाचन करून नंतर तेणें तो प्रॉडक्ट तयार करपा आता आनी अशें एक दोन चारदां अशे प्रॉडक्ट आले की ना ताका तें मागीर तो कळटा म्हळ्ळ्या तेका न्यानाक भर पडटा अशात प्रकारचें वाचन जरुरिचें आसा शाळे भुरग्यां खातीर आसता शालेय भुरग्यांग जितली वाचतात तितलें तेंचें ज्ञान वाडटा जगांतली खंयचीय माहिती जी आसा खंयच्या विशया वयली विज्ञाना वयली भुगोला वेसली इलॅक्ट्रॉनिकाची शरिराची आरोग्याची किंवा भौगोलीक जी म्हायती आसा ती सगळी माहिती आमकां वाचनांतल्यान मेळटा म्हुणून वाचन वो आपल्या मेळ्ळो एक बरो मित्र आसा आनी वाचन हो एक बरो गुरू आसा जोय जें काम आमकां गिन्यान वाडोवपाक आमचें जिवन आनंदी आनी शांतीचें करपा खातीर गुरू करता शिक्षक करता तेंच काम वेग वेगळीं पुस्तकां आनी वेग वेगळीं माध्यमां वाचनाच्या माध्यमांतल्यान तीं आमी आम् करतात म्हुणून प्रत्येकाक दिसाक एक पांच ते धा मिनटां पंदरा मिनटां अर्द वर एक वर वाचन जर केलें तर तेजो लाभ जो आसा तो तेज्या फक्त तेज्या आरोग्याकच न्ही तेज्या जिवनाकच पण णी तेज्या कुटुंबाक मेळटा तेज्या समाजाक मेळटा आनी पुर्ण देशाक मेळटा देशा बद्दल जी पण माहिती जी आसा ती आमकां वाचनांतल्यान मेळटा उदारणाचेर राजघटना जी आसा आमची देशाची ती घटना जी आसा त्या बश्ण मध्ये खंयचे खंयचे नेम आसात खंयचे खंयचे कायदे कानून आसा हें सुद्दा वाचनांतल्यान मेळूं शकता किंवा एखादें पुस्तक जें आसा ह्या पुस्तका मध्ये माहिती दी ती खरी गा खोटी हें सुद्दा आमी दुसरें पुस्तकाचें वाचन आमी घेवन तें करूं शकतात म्हुणून एज्युकेशन मध्ये म्हळ्या शिक्षणा मध्ये वाचनाक खूब महत्व आसा प्रत्येकाक आपले घरान आमी वेग वेगळे आपले वस्तूस अशे दवरतात तशें वास वाचनाची वेग वेगळे साधनां आसात पुस्तकां आसात मासिकां आसात बारीक बारीक पत्रकां आसात पेपर आसात डेली न्युजपेपर जे आसात समाचार पत्र जीं आसात वर्तमानपत्र जीं आसात तातुतल्यान पण आमचे नॉलेज वाडटा म्हुणून आमच्या घराक एक डे नव एक वर्तमानपत्र खंयच्या दिसाचें दैनीक वर्तमानपत्र जावूं तें तरूण भारत जावूं गोमंतक जावूं लोकमत जावूं अशा प्रकारे न नवहिंद टायम्स जावूं एक लोक दैनीक एक डेली न्युजपेपर आमचे घरा उरचो जेजून करून तो आमी वाचले नंतर देशा आनी परदेशान चितें किदें घडलां तें आमकां वाचनाक येता आनी आमची बुद्दी वाडटा

जें कार्य सामाजीक कार्य करता सामाजीक कार्य करता देशाचें कार्य करता तें देशाचे कार्याची माहिती त्या पत्रिकां मध्ये दिल्ली कडे आसता ते माहिती वाचल्या नंतर जें ज्ञान आमकां ना तें सगलें ज्ञान जें आसा त्या पत्रिकांतल्या मेळूं शकता समाजकार्याचें ज्ञान समाजा कसले प्रकार उणिवां आसात तें पत्रिकान बरें ल्हान ल्हान जे पँप्लेट्स जे आमी ते समाजसेवा किदें दितात

शॅर जावपा जाय पाटसिपेट जावपा जाय आनी समाजाचें कार्य करपा जाय देशाचें कार्य करपा जाय हें देशांचें काम समाजाचें काम गांवचें काम घरचें काम बरें उत्तम प्रकार जातलें जाल्यार आनीक आपूण एक समाजाचें किदें तरी देणें आसा आपणें हें काम करपाक जाय म्हुणून हें सगलें वाचन करपा जाय जितले आमी चड वाचन करतले तितले आमी चड बुध्दिमान जात्ले आनीक आमची संस्कृती जी आसा आमचे धर्म जो आसा आमच्या देशाची अस्मिताय जी आसा आमची देसाची मुठ्ठी रीच कल्चर जेका म्हणटा आमी मोठ मोठे वि म्हापुरूश आमचे देशा मदे जावन गे राजे म्हाराजे जावन गेले त्यांची आमचो देश

खंयच्यो खंयच्यो प्रधानमंत्री राष्ट्रपती किंवा दुसरे गृहमंत्री वेग वेग आपलें कार्य आप वेग वेगळ्या काळा मद्दे तेमी कशें केलें हें वाचले नंतर आपली पण आपलें ज्ञान वाडटा आपली नॉलेज वाडटा आनी त्यामुळे आमी वाचनाचो भरपूर लाभ घेवप आनी आपल्या घरान आपल्या एक ज्या जाग्या आपल्याक फावता ज्या जगा एक ल्हानशी पुस्तकांचो एक कबडशें उरपा आरमार अशी उरपा आ जेका आमी लायब्री म्हुणू शकता विस्कुलान खंयच्या लायब्री आसा तशें आपल्या घरान प अशें वेग वेगळ्या पुस्तकाचे लायब्री उरपाक जाय आनी जेन्ना आमकां

आनी तें वाचून करप अशें जर वाचन आमी केलें तर आमकां खरोखरो आमच्या जिवनाक आमकां तेचो यूज जाता आनी जिवनाक आमकां शांती मेळोवपाक किद करपा जाय आमी जिवंद आरोग्यिवान जा जावपा आमी किदें शि करपाक जाय कश्या प्रकारचें जेवण घेवचें कसो प्रकार व्यायाम करचो कशा प्रकारचे समाजा मद्दे आमी मिक्सप जावचे आनी राष्ट्राचें नांव आमी कशें वयर काडचें राष्ट्रा खातीर आपणें देशा खातीर आपणें कशें आपली सेवा दिवची हें सगलें आमकां वाचनातल्या मेळटा म्हुणून शिक्ष्यू क्षेत्राकच न्ह पण सामाजीक क्षेत्रां राष्ट्राच्या क्षेत्राक आनी आपल्या वयक्तीक क्षेत्रां मद्दे वाशनाक खुबशें म्हत्व आसा तें सगल्यांनी म्हत् वाचनाचो आमी लाभ डेली वाचन करून तो घेवचो आनी आपलें जिवन जें आसा तें शांती मुबोवचें आनी एक शान देशाचें नांव वयर काडप अशें म्हाका दिसता